दा गिबि गिबियावनो आङो आंनि फिसाज्लाखौ बिसिबां फरायजानो लुबैयो बेनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंथिनो सानदों आंनि देरसिन फिसाज्लाया दा एम ए फरायगासिनो दं मोनथिनो मोननायाव बिनि फिथाइ बा रिजाल्टआ नैबे नभेम्ब'र दानआवनो मोनगोन होननानै आं बिनिफ्राय मिथिदों रिजाल्टआ जुदि ओंखारोब्ला आरो बे रिजाल्टआ बेयो मोजाङै मोजां पारसेन्टेस थायोब्ला आं दाखालै सोंनायावथ' बियो बुंदों मोजांखौनो थागोन होननानै जुदि थामारोब्ला केरियारनि थाखाय आं बेखौ नैबे एडभाइसखौ होनो सानदोंदि बियो एमएखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव आं बिएड खौ लाहोनो सान्दों मानो लाहोनो सान्दों दानि मुगाया कमपटेटिभ मुगा कमपिटेटिभ मुगा हिसाबै गावखौ गावनि बबिसत जिबनखौ मोजाङै दानो लानांगौब्ला बे कमपिटेटिभ मुगायाव गावखौ मोजाङै गसंथाहोनांगोन बे हिसाबै बेयो एमएखौ उथ्रिसारनायनि उनाव बिएडखौबो बियो मोजाङै मोजां उथ्रिसारो आरो इयुनाव गावनि केरियारखौ मोजाङै मोजां दानो हायो मानो होनबा दानि मुगायाव साख्रि बाख्रि मोननांगौआ जोबोद गोब्राबसै नों जुदि मोजां साख्रि मोननांगौब्ला नोंनि जेनोखि पारसेनटेज मार्क बेफोरो टप लेभेलनि जानांगोन मानो होम्बा गोरों मानसिनि अन्जिमानो गैया माखासे पस्ट ओंखारोबा बेवहाय लाख ओंखारगोन दा बे हिसाबै बे कमपिटेटिभ मुगायाव उइनार जानांगौब्ला बियो इसेल' रोंनायजों गावनि जेनोखि गल बे गलआव एसिभमेन्ट जाहैनो हानाय नङा बियो बबिसतआव जुदि मोजां ङै गावखौ गोरों गोरा खालामनो हायोब्ला गावनि जिउखौ दानायजों लोगोसे समाजआव जे माखासे रोंजोबै मानसिफोरबो दङ बे रोंजोबै मानसिफोरखौबो बियो बिसोरो माबोरै दानि मुगाव गोरों मानसिफोरजों खाब जानो हागोन बिसोरखौ बियो जथेस्थ' एडभाइस होनो हागोन बिनि बेफोरबादि एडभाइसफोरखौ लानानै मिथियै रोङै मानसिफोराबो बिनिफ्राय बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ सायख'नानै लानो हागोन बिनि अनगायैबो आङो माखासे न'खरनि बाइ बाहागोनि खोथाफोरखौ बुंनो सानदों न'खराव आंनि बिदाया एल पि फरायसालिनि हेड फोरोंगिरिमोन नाथाय बैसोनि लिंनायाव बियो द'जि बोसोर जानानै थांबाय बे हिसाबै बियो दा रिटियार्ड जाबाय अब्लाबो गावनि साख्रि जिबन समावहाय बियो आंखौ फंबाय होननानै बोजबनानै लानानै आंखौ बियो ग्रेजुयेडसिम फोरोंबाय बिएसिम फोरोंबाय आरो एखे समावनो बियो गावनि फिसालाफोरखौबो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों एलपिनि फोरोंगिरिबाबो खस्थ' खालामनानै देरसिन फिसाज्लाखौ बियो फोरोंनानै डक्ट'र पास खालामहोबाय बिनि उनाव बियो दा डक्ट'र साख्रि मावबाय बे हिसाबै बियो दा गावनि आथिंआव गावनो गसंनो हानाय जाबाय उन्दैयाबो इन्जिनियार पास जानानै दङ दा बिबो दा इस्टाब्लिस जानो हाथ'वाखैबाबो बबावबा समाव इस्टाब्लिस जानो हागोन आरो गावनि जेनोखि केरियार बे केरियारखौ मोजाङै दैदेननो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं बेबादिनो गोरों सुबुंफोरनिफ्राय समाजा जथेस्थ' मदद मोनो आरो बे गोरों सुबुंफोरनि एडभाइसजों बोसोन होनायजों गामिनि माखासे रोंजोबै सुबुंफोराबो बिसिनिफ्राय गोबां बिथिङाव गावखौ बा समाजखौ दैदेनलांनायाव मदद मोननो हायो